میں نے ایک ہتھوڑا منگوایا ہتھوڑا جو سوچ کر میں نے منگوایا تھا وہ ہتھوڑا ہمارے کام کے لائق سمجھیے نہ کے برابر نکلا جب میں نے اس کا ڈبہ کھولا تو ڈبہ کھولنے کے بعد جو ہتھوڑا کی شکل دیکھی اس وہ ہمارے سمجھ لائق خطورا نہیں تھا اب میں بہت اداس ہو گیا وہ خطورہ دیکھ کر بڑی امید سے میں نے اس سامان کو منگوایا تھا مگر ہماری امید کامیاب نہیں ہو سکے پھر بھی پھر کیا کراؤں میں لاسٹ میں پھر اس ڈبے میں اس ہتوروں کو پیک کر میں نے ریٹرن کیا واپس کرنے کے بعد میں انتظار کرتے کرتے تھک ہار کے بیٹھا تھا پھر دوبارہ وہ ہتھوڑا ہمارے پاس آیا آیا تو میں نے کھول کے دیکھا پھر سامان تو ملا جلا کے ٹھیک تھا پھر بھی ہمارے کام کےلائق نہیں تھا پھر ہم اداس ہو گئے پھر اس کے بعد میں اس کو واپسی کیا واپسی کرنے کے بعد میں اس پیسے کا انتظار کرتا رہا پیسہ تو ہمارے پاس واپس آیا مگر وہ پیسہ ہمارا جی ایس ٹی بھی کٹ چکا تھا پورا پیسہ ہم کو نہیں ملا ہم کافی اداس ہو چکے ہیں لاسٹ میں معادلے میں پھر ہم اس سامان کو دوبارہ ریٹرن کیا ریٹرن کرنے کے بعد ہمارا من اداس ہو چکا کہ وہ سامان ہم جو سوچ سمجھ کے منگوائے تھے وہ سامان ہمارا نہیں نکلا اور ہماری امید سمجھ یہ پوری نہیں ہو سکی ہماری امید ن امید ہو چکی جس کے وجہ سے وہ سامان کو ہم نے ریٹرن کیا اور سامان ہمارے پاس نہیں پہنچا لاسٹ میں ہار تھک کر ہم اس سامان سے سمجھ کے نا امید ہو چکے نا امید ہونے کے بعد ہم چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد پیمنٹ